ہندوستانی تعلیمی نظام آئیے آج بات کرتے ہیں اک ایسے موضوع پر جس میں ہم بتائیں گے ہندوستان کے تعلیمی نظام آج سے بہت سال پہلے جیسے کہ جو غریب گھر کے بچے ہوا کرتے تھے وہ پڑھائی کے لیے اتنا آگے نہیں بڑھتے تھے یا پڑھائی کو اس قدر ذہانت سے نہیں سمجھتے تھے اور آج کے وقت میں ہم یہ بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں جو آج سے تقریباً بیس سال پہلے پڑھائی کو ایک کچھ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں سمجھتے تھے آج وہ کس درجے پر ہیں ہم سب کو اس موضوع پر بات کرنی بھی چاہیے جب بچہ شروعات کی تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے یا مدرسے میں یا کسی بھی اسکول میں تب اس کو اس بات سے اتفاق رکھنا چاہیے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اور کیا سیکھ رہا ہے ان کے والدین کو بھی اس بارے میں مکمل معلومات ہونی چاہیے کہ وہ کس موضوع پر اپنے بیٹے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو آگے پڑھانا چاہتے ہیں کیا بنانا چاہتے ہیں مستقبل میں ان کا کیا بنے گا ان سب کے بارے میں ہم سب کو ضرور بات کرنا چاہیے جب بچہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے پڑھائی کی طرف اور وہ اپنے مستقبل میں کچھ بھی خواب کو مکمل کرنے کی سوچتا ہے تب ہندوستان میں تعلیم بہت اچھے سے اچھی اس کو کرائی جاتی ہے حالانکہ لوگ اس تک بات کو نہیں سمجھ پاتے ہیں اور جیسے کہ ہم بتانا چاہتے ہیں آپ کو ہندوستان کے کئی شہر ایسے ہیں جس میں وہاں کی جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ انسان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں ایک طرح سے پڑھائی میں ان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اب بات کرتے ہیں جیسے کہ دہلی کی نیو دہلی کی وہاں کا بچہ اچھی طرح سے تعلیم حاصل کرتا ہے اور سب شہر کے مقابلے میں کیونکہ وہاں کافی لوگوں کو پتا ہے وہاں کے پولٹکل لوگ ٹھیک ہیں ان کے بارے میں ان کو سوچنا چاہیے اور کئی جگہ تعلیم کو بڑھانے کی ضرورت ہے لوگ جو ان سب سے ابھی ان اویئر ہیں ان کو اویئرنیس پھیلانی چاہیے ایک دوسرے لوگوں کو اور تعلیم زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے بڑھانا چاہیے اور جیسے کہ میں بات کروں بڑے کلاس کے بچے ففتھ سکس سیونتھ ایٹ اس میں مڈ ڈے میل کے طرح سے وہ ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کرائی جاتی ہیں بہت سے بچے چھٹے ساتویں آٹھویں سرکاری اسکول میں ان کو کھانے کا انتظام بھی حاصل کرایا جاتا ہے اور اس انتظام پڑھائی کی طرف اگر دیکھا جائے تو ان کو آنے والا بہتر کل بنانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے تو میں آپ سبھی سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرائیں ان کو ان کا آنے والا مستقبل کو اچھا بنائیں جس سے وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکیں اور اپنے سبھی لوگوں کے لیے خوش حالی لا سکیں اور اپنے کل کو بہتر بنائیں اور سب سے پہلے ہم کو اس پر بھی بات کرنا پڑے گی کہ کیا چینجیز لانے چاہیے ہندوستان کے تعلیمی نظام میں بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں ابھی بھی لوگ کافی اچھی طریقے سے پڑھائی نہیں دستیاب ہو پا رہی ہے بہت سی جگہ کمپیوٹر نہیں ہیں بچوں کے لیے کئی جگہ ایسی فیسلٹیز نہیں ہیں پنکھے نہیں ہیں کہیں لائٹ کا انتظام نہیں ہے ٹھیک ہے تو ان سب کو اگر بہتری ہو جائے تو بچہ اور بہتر سے بہتر اپنا مستقبل بنا سکتا ہے شکریہ